हैलो हैलो जय झूलेलाल महाराष्ट्रा हा हा असां जयपुर मां आयल आहियूं हा तव्हां वटि आया हुयासीं खाइण तव्हांजी रोटी खाधी थाल्ही खाधीसीं ॾाढी सुठी लॻी पर मूंखे अञा बि हा असांखे हा ॿारनि खे महाराष्ट्रा जो खाधो खाइणो आहे त तव्हां ॿुधायो न ख़ासि महाराष्ट्रा जी ठहियल खाधो असां किथे खाई था सघूं पिया जिथे मिर्च बि घटि हुजनि

हा अछा

अछा अछा ऐं ॿारनि खे बटन पापड़ी बि खाइण जो दिलि आहे मिसल पाव बटन पापड़ी त उहे बि घटि मिर्चनि वारा हुजनि अछा

अछा अछा बिल्कुलु साफ़ु सफ़ाई सां हूंदी आहे न इहा अछा

अछा हा अछा

हा पोहा बि ॿारनि खे वणंदा आहिनि हा हो बि घटि मिर्च वारा हुजनि हा हा

अछा अछा ऐं छाकाणि त बई हिते ॿुधंदा आहियूं न बई महाराष्ट्रा में माण्हू मिर्च घणा खाईंदा आहिनि हिन करे मां चवांव थी बई घटि मिर्चनि वारा ॿारनि जे लाइ असां ॿारनि खे मिर्चनि वारो खाधो घटि ॾींदा आहियूं त हिन करे तव्हांखे अदरखास

ऐं वेहण जो बि अथनि सिस्टम वेहण जो बि अथनि

तव्हांजी महिरबानी हा हा महिरबानी तव्हांजी महिरबानी जय झूलेलाल